जय झूलेलाल भइया भइया हेॾी देरि खां असां बीह बीह ॿाहिरि वेट कयो आहे तव्हांजो अञा ताईं आया ई न आहियो तव्हां हाणे निकिता हुजो न त हिकु कमु कयो झूलेलाल मंदिर आहे न उनजे थोरो मूंखे ॿाहिरि पिक करे वठो हा थोरो अॻियां अचो अॻियां अची करे मां बसि मां उते ई बीठी आहियां झूलेलाल जे बिल्कुलु ॿाहिरि अचो हा जी हा